हैलो

हमारे पास लगभग सारे तरह की हैं उनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ चॉकलेट हो गया आमूल हो गया भानीला हो गया ब्लूबेरी हो गया एस्टोबेरी हो गया और और बहुत सारे मतलब आभोगार्डों हो गया वॉटरमेलन हो गया और रसभरी हो गया मलाई हो गया ये सारे चीज़ की हमारे पास आइस क्रीम है ऐसे तो अगर आपको कोई कुछ चाहिए होगा तो हम मतलब बना देंगे या कहीं कहीं से ले आएंगे आपको क्या चाहिए हाँ मतलब हमारी एक फैक्ट्री है ना हम वहाँ पर बनाते है घर मे तो नहीं बनाते हाँ कौन सी कौन सी आपको चाहिए था बताइए हाँ हाँ हम कर लेंगे और अब हम हाँ बताइए हाँ हाँ चॉकलेट में हमारा चॉकोचिप्स भी आता है हाँ हाँ और और सारे फ्लेबर मतलब हमारे पास लगभग पचास फ्लेबर हैं तो आपको पचास आइस क्रीम चाहिए या चॉकोलेट का पाँच और दे दूँ या दस हाँ हाँ हाँ बड़ा वाला आइस क्रीम है हमारे पास मतलब फैमिली पैक की आप बात कर रहे हैं तो आपका वो पूरा अगर मैं मिल दूँ तो सात आइस क्रीम रहेगा उसमें से पचास डिफरेंट भरैटी में आइस क्रीम रहेगा और दस चकलेट में और दो फैमिली पैक का चकलेट और एक भानीला ये तो हाँ हाँ हाँ हाँ हमारे मतलब डेलीवर होम डेलीवरी होती है हमारा एक लड़का आपके पास जाएगा और आपका ये सब वहाँ पर आपको दे देंगे तो आप कैश आन डेलीवरी करना चाहेंगे और फोनपे या गूगल पे हाँ आप थोड़ा अद्रेस हमें भे हाँ हाँ भेज दीजिए येही येही वाला है येही वाला है हमारा व्हाट्सअप हाँ हाँ

हाँ जी रखती हूँ हाँ हाँ